میں نے حال ہی میں ریڈ می کمپنی کا ایک موبائل فون آرڈر کیا تھا اشتہار میں تو اس موبائل فون کی تعریفوں کے پل باندھ دیئے گئے تھے کہ اس موبائل میں دس گھنٹہ چلنے والی بیٹری لگی ہوئی ہے ایک سو آٹھ میگا پکسل کا کیمرا لگا ہوا ہے تیز رفتار پروسیسر لگا ہوا ہے فل ایچ ڈی پلس دسپلے ہے لیکن جب موبائل میرے پاس ڈلیور ہوا میں نے اسے استعمال کر کے دیکھا چند ہی اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد موبائل فون ہینگ ہونا شروع ہو گیا موبائل کے کی کیمرا کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہے فوٹوز بہت زیادہ بلر آ رہے ہیں اور ڈسپلے کی تو کیا ہی بات کری جائے وہ تو ایچ ڈی بھی نہیں ہے اور کمپنی فل ایچ ڈی کا ایڈ کر رہی ہے موبائل فون کی بیٹری بس دو ہی گھنٹے میں ختم ہو جا رہی ہے